असें बड़े सारे जियां असें अमृतसर जाना चाहिदा पंजाब उत्थें केह् ऐ कि गोल्डन टेम्पल ऐ ओह् बड़ा स्हेई टेम्पल ऐ उत्थें असें जाना चाहिदा उत्थें केह् होंदा फ्री सेवा करांदे गुरूद्वारा ऐ इक उत्थें ते जेह्ड़ा गोल्डन टेम्पल ऐ ओह् बड़ी स्हेई जगह इ'यां गै असें उत्थै आगरा जाना चाहिदा उस ताजमहल गी उस खूबसूरत जेह्का सत्तमां अजूबा ऐ दुनिया दा ओह् साढ़े इंडिया बिच्च गै पौंदा ओह् अपने जेह्का आगरा बिच्च पौंदा यू पी च ऐ तेओह् जेह्ड़ा ताजमहल ऐ नुहाड़ी शान शौकत बड़ी सोह्नी ऐ उसी बड़े लोक दिक्खने आंदे बड़ी दूरा दूरा उसी लोक दिक्खने आंदे ते उस ताजमहल इक ओह् शाहजहां ने बनाया हा अपनी मुमताज़ आस्तै बनाया हा ते उस केह् कीता जेल्लै मिस्त्रियें ओह् ताजमहल बनाया हा उं'दे हत्थ उस टुक्की ओड़े हे उस बड्डी ओड़े हे ते इस गल्लै बड्डे हे कि ओह् नेहा ताजमहल जेह्का हा दबारा कोई बंदा बी ऐ जेह्ड़ा ओह् नेईं बनाई पा क्योंकि ऐसी जेह्ड़ा अजूबा ऐ ओह् दुनिया च इक्कै नेहा रोऐ क्योंकि उनें पूरी जांच ही उ'नें गै ओह् बनाया हा ते ओह् चाह्न्दे हे कि एह् नेहा जेह्ड़ा ताजमहल बनाया कि ऐसा कोई बंदा बी जेह्ड़ा ओह् एह् तालमहल जेह्का ओह् नेईं बनाई पा ते असें उत्थें विजिट करना चाहिदा उत्थें असें जाना चाहिदा उसदी असें खूबसूरती दिक्खनी चाहिदी इ'यां गै असें गुरूद्वारै बी जाना चाहिदा होर बी जियां साढ़ै इत्थें वैष्णो माता असें उत्थें बी जाना चाहिदा जेह्की कटरा ऐ ते वैष्णो माता जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी मश्हूर ऐ ते ओह् साढ़ा बड़ा जेह्ड़ा हा सारे अपने कम्म बनांदी ते ओह् जेह्ड़ी असें बड़ी सोह्नी इक जगहा ऐ उत्थें असें जाना चाहिदा ओह् तेर त्रिकुटा हिल्स बिच्च पौंदी ते जेह्ड़ा अपना साढ़ा होर बी बड़ी सारियां जगह् हैन जित्थें असें जाना चाहिदा घूमने फिरने गी ते ओह् जेह्ड़ी इक जगह् ऐ साढ़ी ओह् ऐ ओह् बी बड़ी साढ़ी प्रसिद्ध जगह ऐ जियां राम मंदिर राम मंदिर बना दा साढ़ा उत्थें कन्याकुमारी उत्थें बी असें जाना चाहिदा बृंदाबन होई गेआ बृंदाबन बी जाना चाहिदा ओह् बी बड़ी स्हेई जगह जेह्ड़ी असें पूरा असेंगी याद करांदी कृष्ण भगबान दा कियां उ'नें कि'यां गोपियां शोपियां सब किश बृंदाबन बिच्च बी उत्थें बी असें विजिट करना चाहिदा जाना चाहिदा जियां इस्कोन टेंपल ऐ जेह्ड़ा मंदिर ऐ ओह् बी जेह्ड़ा हरे रामा हरे कृष्णा आह्ला मंदिर होई गे इत्थें बी असें जाना चाहिदा क्योंकि इत्थें बी कृष्ण भगबान दी जेह्की ऐ बड़ी बड्डी भक्ति होंदी लोग बड़े उ'नेंगी प्यार कन्नै जानदे ते उत्थें पहचानदे